كھانا پكانا شروع كرنے سے پہلے میں كٹی ہوئی سبزیاں كٹا ہوا پیاز كٹا ہوا ٹماٹر كچھ كٹی ہوئی مرچیاں ہری مرچیں دھنیا ہلدی لال مرچ كا پاؤڈر نمک ثابت كالی مرچ لونگ بڑی الائچی زیرہ اور آدھا نیمبو یہ سب اجزاء تیار ركھتا ہوں